औ हेल' औ आं एसे माबादोंलै जायगा आनदायदों एसे आं बेंगालरनिफ्राय फैदोंमोन नालाय नोंसिनि क'क्राझाराव फैदोंमोन आङो ओमफ्राय मारोखोम मारोखोम नोंसिनि क'क्राझाराव एसे खिथानो हागोन नामा

होमब्ला थांनो हानाय नङा नामा नोंसिनि क'क्राझाराव औ आं आं माबायाव फकिरासिम मोनफैबायमोन आमफ्राय दा क'क्राझाराव थांनो नागिरदोंमोन दा एसे माबा खोनानाय खायनो बेखौनो सोंहरनाय जादों अ बिदिब्ला नोंथां मोननाव थांनो हागोन नामा क'कराझाराव अ आं मानि बे माबाजों गारि फिसाजोंनो फैदोंमोन फैनाया दा बेयावनो जाल्ला जागोन नामा एसे बेखौनो साननानै सोंहरनाय जादों आरो औ औ औ फैनाया साखा खब्रैजोंनो फैखादों आङो औ साखा खब्रैजों फैखादोंमोन आं बेंगालर थांनाया बेसेरब्रैआनो जाहैबायमोन जानाया दा बेनिफ्रायनो ओरै दा औ गोदान बायदि जाहैबाय आं दा ओरै टाउनाव जायगानिब्लाबो मिन्थिया बेखौनथ' सोंहरनाय जादोंमोन आङो औ दे दे बहा थादों नोंलाय बहा अबहाय थांगोन आं जों लोगो हमलायनो औ औ औ अ औ दे दे दे दे होमब्ला आं दा कल खालायबावनानै लोगो हमसै होमब्ला दे दे